साढ़ा ग्रांऽ उधमपुर शैह्र दे ग्रांऽ बिच ऐ जाइयै ते डिस्ट्रिक्ट बिच बड़ियां गै मशीनां आई दियां न जेह्दे कन्नै अस खेतीबाड़ी करी सकने न ते ओह्दे आस्तै करी सकने न जेह्दे ने की कनक बड्ढने आह्ली मशीन आई दी ऐ हून ते कनक बड्ढने आह्ली मशीन ते फिर कनक गाह्ने आह्ली मशीन ते कन्नै जेह्ड़े भो ओह् आइये ते फिरी धान कट्टने बड्ढने आह्ली मशीन आई जां फिरी स'रेआं बड्ढने आस्तै आइयां जां फिर एह् राजमां राजमाश जां फिरी साढ़ी इक्क खेतीबाड़ी ऐ उसी बचाने आस्तै जां भी इत्थै हैल बी होंदा ऐ हैल हैल बी आए दा दूनी हैल बी आए दा फिर ओह् हैल जेह्ड़ा कि अस अपनी जमीनै पर सु'ट्टने न खेतीबाड़ी करने न ओह्दे पर जेह्ड़ा साढ़ा देसी हैल गोहा ऐ एह्दे कन्नै गोहा कन्नै जादै खेतीबाड़ी होंदी ऐ बाह्र दा जेह्ड़ा आंदा हैल बगैरा होंदा ऐ ओह् जादै हानिकारक होंदा ऐ जेह्दे कन्नै की थुहाड़ी फसलें गी थोह्ड़ी ओह् होंदी खराब होई जंदी ते थोह्ड़ा मता फर्क पौंदा ऐ ते तेल ऐ ओह्बी तेल बी शैल निकलदा ऐ ते कनक बी शैल होंदी ऐ ते इत्थें स'रेआं दा तेल बी ते स'रेआं बी शैल होंदी ऐ ते सरेआं दा तेल बी शैल होंदा ऐ